जय झूलेलाल प्राणायाम सूर्य नमस्कार वृक्षासन इहा टई पसंदीदा आसन आहिनि वृक्षासन सॼो पाण खे बॉडीअ खे सिधो करे छॾींदी आहे सूर्य नमस्कार में चोॾहां स्टैप्स आहिनि उहे असांखे सॼो एक्सरसाइज़ करे असांखे लचीला पन ॾेई छॾींदी आहे प्राणायाम में असांखे जेको साह खणण जी तकलीफ़ हूंदी आहे ऑक्सीजन जी असांखे सभु उहो बि ठाहिराए छॾींदो आहे माना असां इहे टई आहिनि एक्सरसाइजूं कयूं योगा कयो त असांखे उहो फ़ाइदे वारो आहे